आंथ' आवगायाव बिदिनो मानसिफोरनि हमनायखौथ' नायाखै दासो गोदान गोदान नियम आंनाथ' आवगायाव गोग्रोमो साम' खनो उनाव फासियाल लांफायो आरो गुरनायाव थांबा एसे दोलबारि गिदिर नुबा सिखा लांखाबाय बेंखनबाय आराम हमबाय बिदिनो हाखराव गान्दागागेब मा मा मोन्नाय नाफोरखौ बुरलुदनानै हमनानै लाबोयो आरो जेजों फासिजालखौ साथेनानै बेंखन्नानै हमो जोंबोथ' बिदि हमो आमफ्राइ दानिआसो गोदान गोदान बिसोरो माबा कारेन सेक होखुमायो कारेन सेक होनानै साम' खांख्रायनो थैजोबलांबाय आवगायावथ' जों हमलाबायबानो मेरला मोनोमोन दाथ' हमनानैनो एसे मोन्नो थानआनो जाबाय दाबो फासिजालजोंनो सेस्था खालामनानै हमो जेखायजों मालाबा बिदिनो गोग्रोमहैनानै लाबोयो साम खांख्राइ बिदिसो हमो दाथ' माबानि कारेन सेकनि थाखायनो नायाबो खम जालांबाय दै बारियावबो गैया खुनुरुखुम खस्थ मस्थ हमो आरो जों दाबो लाबोयो फासि एसे बेंबाय बिदिनो हमबाय दा आवगायनिबायदि नायानो मोनबावलासो बिदिनो खथब्बाबो खस्थयो हमनानै लाबोयो गाव गाव माबायावनो जानो थाखाय सेस्था खालामनानै लाबोबाय लाबोनानै हमनानै जाफैयो आमफ्राय बे दाथ' बेराथ थानसै मोन्नोनो मालाबा बिदिनो थेनो थांबा फिसा मोनोबा बिसंगालि गानानै गोजाव होबाय माबानानै मुलि होनायबायदि खालामनानै नाया गोजावबा मुसारि उनाव साबाय सानानै उनाव होनानै हमबाय जमायैनो ज'मायैनो हमबाय आरो आमफ्राय बिदिनो लाबोयो मुलि गाग्लिनानै आमफ्राय दबासे मोनबा गामला लांखांनानै सारबाय सारनानै हमनानै लाबोयो एसे एसे बिदिनो सेस्था खालामो आरो बिदिनो थांबाथाय बिदिनो हमनानै माबानानै गासैबो माबा दै रानबा बिदिनो सारबाय मुलि गाग्लिनानै माबाबाबो मोनला दाथ' मुसारिखौ आफांआव साबाय गाग्लिबाय गाग्लिनानै होना लांबाय बिदिनो लोगो दोगि सानैजों थानानै हमहैयो हमनायालाय जेखायजों मोना माबा आखायजों मोना मुसारिजों आर फासि जाल लांखायो एसे दं हाखर हाखर साबा हमनानै लाबोयो बिदिनो लोगो सानै साथाम थाङो मालाबा सासे मालाबा सानै बिदिनो हमनानै लाबोयो आरो दाथ' मोननो थान कारेन सेक होबाय साम'आबो बेजोंनो थैजोब लांबाय बहुथ थान आरो दा मोन्नो होनबाबो दा बे जोंथ' बिदिखौ सोलोंयाखै आरो कारेननिखौ मानसिफोर होनायखौ नुयो होखुमायो जों होफेराखै गियो हिन्जाव मानसियानोखा जों बिदिनो दिंखियाजों एसे एसे जाम्फै फिसा फिसौ थेबाय बिदिल' आरो हमनांगौ खार'ना आमफ्राइ हाखर फिसा मोनबा सारबाय आमफ्राय मा मोनायाव आङो फासिजाल सायो आरो फासिजाल सानानै माइ सेर सेराव साबाय बिदि आदाकिजि फवासे बेबायदि मोनो मोन्नायआलाय मैया फासिजाल सादों दहाय फुंआव मोनदों एसे आदाकिजिबायदि दा आं फासिजालखौ बेबहार खालामो आरो हिन्जावबाबो बिदिनो दै सेराव न' खाथियाव दै दं नालाय गारनानै दोनहैबाय बायनानै जास्लायस्लाय होनानै दोनैबो मोनबोदों बेखौनो खुमब्राजों संबाय गासिबो गैया उफाय गैयाना बेसे बायना जानो ना बेदर बेदरखौथ' सामफ्रामबो जानो हाया बेनो सेस्था खालामो आरो जों खांख्राय नागिरो सारो बिदिनो सारो बिदिनो बेबस्था खालामनानै लानानै फैयो गैया उफाय बिदिखौनो हमहैयो